जोंनि गामिया सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइ दैखौ बारनानै गेजेराव थानाय औगुरि होननाय गामिनि गामियावनो जों थायो औगुरि आरो गुबुन गुबुन गामियारिबो दङ मानि जोंनि औगुरि गामिया एबा ओरै आइ दै बारैनि आरो हरै सान्जाथिं थाबाय नांगोल दैमा बे दै खंनैनि गेजेराव थानाय मोनसे डिब बायदि जोंनि जायगाया बे दैलां समाव जोंहा बेराद पब्लेम जायो मानोना अखा बांद्राय हायोब्ला दै गिदिर जायोब्ला जोंहा हरै हरै थांनायनि जोंहा राहाया एसे खस्थ जायो जोङो माने नावजोंसो सोलियो नाव बारनानैसो जोङो बे दैखौ बारनांगौ जायो अखा बांद्राय हायोब्ला दै देरोबा नावआबो बन्द थायो जोंहा थांनायनि राहायानो गैया ओंखायनो जोङो बेराद खस्थजों सलिनानै दङ आरो दै गिदिर जायोबा कारेनाबो प्रब्लेम जायो मानोना जों बे आइ दैनि गेजेरजोंसो बे कारेनखौ ओरै बेरहांगावनिफ्राय लाबोनाय जायो नालाय बे कारेनाबो जोंहा प्रब्लेम जायो बे कारेनाबो जोंहा बे अखा हानाय समाव थाङो माने ओरैहाय गरम बोथोरजों ओरै गथ'फोर फरानायनि बेलायावबो जोबोद प्रब्लेम जायो मानोना खारेना थांनानै एखनबा बिदिनो नइदिन गाहाम थाहैयो मोना फैयोबाबो दसेल' थायो ओंखायनो जोहा गथ'फोर फोरायनायनि बेलायाव आरो जोङो गोलोमनाय समावबो गरमबो जोंहा थानो बेराद खस्थ जायो आरो संनाय खावनाय बायदिसिना खामानि दामानियावबो जोंहा कारेननि थाखाय बेराद प्रब्लेम जायो जों बेराद खस्थयै बे आइ दै बारै नांगोल बारि गेजेराव थानाय बे डिबनि सिङाव थानाय जोंनि गामिफ्रा गामियारिफ्रा बेराद खस्थयै बे जायगायाव संसार जानानै दङ आरो बेल' नङा जोङो मेसेङावबो बिदिनो नभेम्बर डिसिम्बर हा लागै जोङो औवानि दालां होनानै बिदिनो सलिसाबो मेसेङावबा आरो बिदिनो मास सय साद मासनि उनानो जोंहा जोबोद खस्थआव गोलै फिनो ओंखायनो दा जोङो बे खस्थनि गेजेरजोंनो थांनानै दंगासिनो बिनि थाखायनो जोङो सरखारनिसिमबो गोबां खावलाय हरबाय खावलायबाय जे जोंनो नैबे डिबनि थाखाय मोनसे राहा होदो राहा होदो होनानै जों खनले खनले खावलायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बोसोरनि उनाव नै आइ फवालि दालांं एबा आइ फवालि ब्रिस जानानै फैबाय बे ब्रिसजोंनो जों दा एसे राहाखौ मोननो हासिगोन बायदि होनानै एसे सान्नानै लानाय जाबाय दाबो हानाय जाथ'वाखै बे दालांखौ माने बिदिनो जानुवारि सिमहालागै हाहैगोनबायदि होन्नानै एसे खबर मोन्नाय जादों होनबाबो जों दाबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै मानि बे जोंनि बे डिबआव थांनानै थानाय राहाया एसे बे दालांखौ मोनोबासो दालाङा जायोबासो एसे जोंहा राहानि लामा मोनसिगोन होन्नानै जोङो सानो आरो